पेंटिंग जे माध्यम सां कलाकार काॻर ते पंहिंजा भाव उकेरे थो सघे पेंटिंग करणु महिल मूंखे पंहिंजा भाव ॾाढा ई शांत लॻंदा आहिनि पेंटिंग में सभिनि खां सुठो मूंखे प्रकृति जा नज़ारा काॻर ते उकेरणु वणंदो आहे छो त जीअं प्रकृति शांत आहे त मां बि पंहिंजे उछल कूद कंदे मन खे शांत करणु चाहींदी आहियां ऐं प्रकृति जे नज़ारनि खां सिखिया वठी करे मां उहे नज़ारा काॻर ते रंगण सां मूंखे बि मन जी ॾाढी शांति मिलंदी आहे ऐं मां ॿियनि कम में बि सुठे नमूने सां पंहिंजी भाॻीदारी ॾेई सघंदी आहियां